تلنگانہ میں بہت ہی سہولت کے ساتھ تلنگانہ گورنمنٹ ورک کر رہی ہے ٹرین کے ٹکٹس بس کے ٹکٹس بہت ہی کم پیسوں میں آجاتے ہیں خرچے میں خریدے جا سکتے ہیں اور لوگ ہر جگہ کھانے کی کھانا سہولت سے کھلاتے ہیں جو کہ کم خرچوں میں ہو جاتا ہے دال کھانا بگھارا کھانا دالچا گورنمنٹ میں بہت ہی اَچھّا کام ہورہا ہے ہمارے محلّے میں بھی غریب لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے